हेलो हाँ भैया यह इलेक्ट्रिक शॉप से बोल रहे हैं हाँ भैया मेरे एक घर में एक इन्वेटर है जो मुझे टी वी से कनेक्शन करवाना है हाँ और दूसरा मेरे घर की एक जो ट्यूब लाइट है वो ख़राब हो रखी है वो उसको देखना है कि वो क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर हाँ भैया इन्वेटर तो बहुत सही से काम कर रहा है दो बैटरी वाला है भैया

उसमें लाइट हाँ आ रही है ना भैया उसमें भी लाइट आ रही है उसकी लाइट का कनेक्शन तो भैया है ना उसमें था ट्यूब लाइट में पर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर

नहीं वहाँ लाइट नहीं आती थी वहाँ लगानी है लाइट इन्वेटर तो भैया मेरा बाहर लगा हुआ है मैंने ऊपर लगा रखा है छत पर और उसका कनेक्शन हमने दे रखा है उसमें हाँ उस ट्यूब लाइट का भी कनेक्शन है कनेक्शन है पर वो है ना सही नहीं काम कर रही है

ये तो मुझे नहीं पता भैया मेरे को उसमें समझ में नहीं आता

भैया आप पहले है न देख तो लो उसको फिर तुम मुझे चार्ज बताना क्योंकि एक बार आपको कनेक्शन देखना तो पड़ेगा न कि है कि नहीं है टी वी टी वी से हो जायेगा के नही क्योंकि मुझे तो टी वी से कराना है वह कनेक्शन हाँ मैं मजदूरी आपको सात सौ रुपया दे दूँगी आप आकर एक बार देख लो सब कैसा क्या है और फिर कहीं और लगता है तो मैं आपको आपको बता दूँगी ठीक है भैया कल कितने बजे तक आ जाओगे आप ठीक है ग्यारह बजे आ जाओ आप ठीक है भैया